म्हाका एका बऱ्या कंपनी कडल्यान जॉब ऑफर आयल्या आनी ती घेवपाक हांव खूब इत्सूक आसा त्या जॉबा खातीर पासपोर्ट अप्लाय करपाक कितें प्रोसेस आसतलो कितें प्रक्रिया आसतली कितलो वोगोद लागतलो किदें दुकुमेंत जाय पडटले हें जाणून घेवपाक म्हाका जाय आशिल्लें